بچہ سب پڑھنے لکھ لینے جاتا ہے تو بچہ سب پڑھتا ہے لکھتا ہے کھیل دھوپ ہر چیز کرتا ہے اور جو بچہ کو نہانے سنانے لے آتا ہے وہ بچہ تیراکی کرتا ہے جاتا ہے تیراکی میں نہا سنا کرتے ہیں کھیل دھوپ کرتے ہیں بہت سا بچہ نہیں جاتا ہے جو ہی بچہ کو آتے ہیں کھیلنے کے لیے تیراکی میں وہی بچہ جاتا ہے نہیں تو سب بچہ اپنا پڑھنے لکھنے میں لیتا ہے کوئی لکھتا ہے کوئی پڑھتا ہے کوئی بیٹھا ہے وہ کھیل رہا ہے ہر بچہ ہر چیز مدرسہ اسکول میں اپنا کر رہا ہے اور جس کو تنی آتا ہے نہانے سنا لے لے جاتا ہے اپنے تالاب میں کھیل کود دکھ ہو اوپر ہو کے چلے آتے ہیں تکری بات اپنا پڑھتا لکھتا ہے سب بچہ سب اور جب سب بچہ کو چھٹی ملتی تو سب بچہ شامل ہو کر کے ہی اپنی چلے آتے ہیں اور نہیں تو اپنا جو ٹائم نہیں ہوتا ہے تب تب بچہ سب نہیں اپنے روم پر پہنچتے ہیں ماں باپ لوگ نہیں پہنچتے ہیں پڑھ لکھ کرتے ہیں تو کھیل دھوپ کے چلے جاتے ہیں مائی باپ کہتا ہے پڑھنے لکھ دیا ہے لکھنے لی گیا ہے پڑھ لکھ کے بچہ سب اپنا آئے گا کھیل دھوپ کے جو بچہ جو بھی پڑھتے کوئی اصل عالبے پڑھے کوئی قرآن پڑھے کوئی کچھ پڑھے جس کو جو بچہ کو اپنا آتا ہے سے بچہ سب اپنا پڑھ لکھ کے ماسٹر بھی اپنا بچہ سب کے آگے کر لیتے ہیں آگے پیچھے کر کے بچہ سب کے لے کے اور تب وہ اپنا روم پر پہنچ جاتے ہیں کوئی نہیں ہے بچہ سب آتی ہیں اپنا پڑھ لکھ کے اپنے چلے آتے ہیں آگے آگے ہاں نہیں تو ہاں لے کے تو بچہ کو چلے آتے ہیں ہاں بچہ سب کو آتی ہیں لے کے بچہ سب کے بڑھیا سی پڑھ لکھ ہوتا ہے پڑھتا ہے جو کوئی خرابی نہیں ہے بچہ سب کے اچھے کام کرتے ہیں بچہ سب نا پڑھ لکھ کے آ جاتے ہیں پانی میں کھیلتے ہیں مسجد میں اسکول مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور تالاب میں تالاب میں نہا آتے ہیں بچہ وچا نہا کے بچہ وچا کھیل دھوپ کرتا ہے آتا ہے یہ سب کام ہے بچہ سب کو بچہ دیا پوتا نا بالک رہتا ہے تو کیا کر سکے گا جا رہتا اپنا نہا لیتا